हँ जेनाकि मधुमाछी भेल ओ बड़ी भारी खोँता लगेने रहै छै अगर जँ ओकरा खोँतामे कोनो उपद्रव भए गेलै तऽ ओ रबारि कऽ जतऽ जायत ततऽ पानिमे डुबियौ तऽ पानिमे तक रबारिकऽ ओ काटै लए तैयार भए जाइ छै अऽ जँ ओकरा काटि लै छै तऽ ओकरा हॉस्पिटल लए जाइ पड़ै छै बिना हॉस्पिटल लए गेलासँ ओ ठीक नहि होइ छै तऽ ओकरा लेल कि करऽ पड़ै छै हमरा सभके ओकरा ऊक बान्हल पड़ै छै नमहर लग्गामे आ तहन ओइमे कपड़ा लपेटू तहन मटिया तेलमे ओकरा भिजाउ आओर तखन से ऊक लएकऽ कम्मल ओढ़िकऽ तकर बाद से ओकरा से झड़कबियौ तऽ उपद्रव करियौ तहन ओ भागै छै तखने जान ओहिठामसँ बचै छै नहितऽ जाबे तक ओ रहत ताबे तक ओ कल्याण छोड़त नहि ओ खिसियेले रहै छै जेना रोकिकऽ रबारि रबारि कऽ काटि लै छै पानिमे जे डुबि जाइयौ तऽ ओ उपरमे नाचैत रहै छै आओर जे उगियौ तऽ लटकि जाइ छै तऽ एतेक एतेक ओकरा छै आओर ततेक जहर छै जे ओकरा बरदास्त नहि कए होइ छै बिना डॉक्टरसँ लगल लागलासँ कोनो कल्याण नहि छै तहन मच्छर भेल मच्छरके लोक की करत ततेक बैठतै से चैनसँ बैठऽ नहि दै छै सुतऽ नहि दै छै बिना मच्छरदानीके ओहियोमे घुसि जाइ छै ओहियोमे जाकऽ परेशान करै छै तै कए लेल की करऽ पड़ै छै तऽ घूर जोरऽ पड़ै छै आगि जड़बऽ पड़ै छै धुआँ करऽ पड़ै छै अपनो हाथ पैरक जे जाड़क समय छियै अपनो हाथ पैर सेकलक आओर मच्छरो भगलै तहन कनि लोकके सुविधासँ आराम करैय तऽ ई समस्या सभ चलि रहलै हँ तऽ आब ओइसँ ओइके लेल सरकार तऽ एते दिन दबाइयो छिड़कै छलै लेकिन आब तऽ दबाइयो देनाइ बन्द भए गेलै सरकार पहिले दबाइ दैत रहै नहि तऽ कीड़ा मकौड़ा मच्छर नहि रहै आओर तहन लोकके एतेक बिमारियो नहि होइ आओर जहियासँ ई दबाइ नहि भेलै